ना हमनाया जोंनि भारतफोरनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे खामानि होन्नानै जों बुंनो हायो ना हमनो थांनायनि सिगां जों माखासे थाग थियारि खालामनानै लानो गोनां जायो मानोना जोङो ना हमनो थाङोब्ला ना हनायाव गोनाथि जानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आइजें आइलाफोर बेफोरखौ जाङो थाम थिम खालामना लानो गोनां जायो जेरैहाय जोङो ना हमनायाव गोनांथि जायो जेखाइ खबाइ खदाल माब्लाबा समाव सिखाखौबो नांगौ जायो आरो लोगोसेनो दैफोर सारनो थाखाय जोंनो बाल्थिं थिं एबा गामलाफोरनिबो गोनांथि जानानै फैयो बेफोरखौ जोङो ना हमनो थांनायनि सिगाङावनो थाम थिम खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो लोगोसेनो जोङो ना हमनो थांनायनि सिगां गावनि लोगोफोरजों माखासे खोथाफोरखौ सावरायनो गोनां जायो मानोना जोङो हारसिंबो थांनो हायो ना हमनो थेवब्लाबो जेब्ला लोगोफोरजों जोङो ना हमनो थाङो अब्ला माखासे खाबु जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो ना हमनो थाङोब्ला जोङो लोगोफोरजों थाङोब्ला सिगांग्रो जोङो नख'रनि खाथि खालायाव थानाय नख'रनि मानसिफोर एबा गामिनि मानसिफोरजों लोगोसेयै सावरायलायनानै ना हमनो थांनो थाखाय लोगो लाज्लायनानै थाम थिम खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो लोगोसेनो जोङो ना हमनो थांनायनि सिगां जों फुङावनो नाखौ हमनो थांनायनि थाखाय जोङो जानाय आदारफोरखौहाय सिगांग्रो जानानै लाग्रोनो नांगोन लोगोसेनो जोङो फोथाराव एबा दैसाफोराव ना हमनो थाङोब्ला जोङो लोगोआव दै लांफानो गोनां जायो मानोना गोगो दै लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार बेनिखायनो जेब्ला फोथारफोराव ना हमनो थांगोन एबा दैसाफोराव जों ना हमनो थांगोन अब्ला जोङो लोगोआव दै लानानै थांनाया गोनांथार लोगोसेनो जोङो माब्लाबा समाव गोबां सान्दुंफोर जायोब्ला फोथारफोराव एबा दैसाफोराव जोंनो जिरायनायनि थाखायबो दसे सम जिरायना थाथ'नो थाखायबो जोंनो सायहा नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो ना हमनो थांनायनि सिगां जोङो साथा बेफोरखौबो जोङो लांफानाया जोंनि थाखाय मोजां जों ना हमनो थांनो समावहाय गुबुन गुबन जोंनो गोनांथि जानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो लानानै थांनो नांगोन अब्लासो जोङो ना हमनायाव खाबु गोनां जागोन ना हमनायाव जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ना हमनायफोरखौ जों मोन्नो हायो जेरैहाय मालाबा नाफोरखौ सारनानै हमो माब्लाबा गुरो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ना हमनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा ना हमनो थांनायाव जोङो बेबायदिनो जोंनि गोनांथि जानाय गुबुन गुबुन मुवा एबा आइजें आइलाफोरखौ जोङो लेगोसेयै लांफानो गोनां जायो बेफोर आइजें आइलाफोरखौ लांफानायनि गेजेरजोंसो जोंनि ना हमनाया आबुं जायो बेनिखायनो जोङो ना हमनो थांनायाव जोंनि ना हमनायाव गोनांथि जानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ थाम थिम खालामनानै लांफायो जोंनि ओनसोलावहाय ना हमनो थांनायनि सिगां दोरोङारि आसारखान्थि एबा गुबुन गुबुन रुथिनफोर बाहायनायखौहाय जोङो नुनो मोना जानो हागौ गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावहाय बेबायदि ना हमनो थांनायनि सिगां दोहोरोमारि आसारखान्थि एबा रुथिनफोर दङ जानो हागौ नाथाय जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामि ओनसोलावहाय बेबायदि ना हमनो थांनायनि सिगाङाव दोहोरोमारि आसारखान्थि बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोना